बर' हारिमुनि गाहाइ पेसान होननानै बुङोब्ला जोंनि गान्नाय जोमन्नायखौनो जों बुनानै लानो हानांगोन जेरै दख'ना आर'नाइ हौवाफोरनिया गामसा ओम बेफोरखौनो बुंनो हायो जोङो जेरै बर' हारिया दानाय लुनायावबो रोंखा राखामोन गोदोनि दिनाव बर' हारिया बर' आयजोफ्रा गाव गावसोरनो ओह दख'ना गामसा आर'नाइफोर दानानै लायोमोन ओह बयजोंबो मिथिसार जानाय हारिमोन दानाय लुनायाव बर' हारिया गावहानो मोनसे आंगो गानग्रा दंखायो बर' आयजोफोरनिया दख'ना आर'नाइ आरो हौवाफोरनिया गामसा बेबायदिनो बर' हारिफोरना गोबां माखासे संनाय खावनायफोरबो दङ जेरै बर' हारियानि आंगो होन्नानै बुंनो हायो जेरै सबाइ ओह साम'फोर अनला ओंख्रिफोर खारै होनानै संनाय ओंख्रिफोर ओह बेफोरखौ बर' हारि मानो गावसिनि आंगो ओंख्रि महरै होन्नानै बुंनानै लानो हायो ओह नाथाय दानि जुगाव दानाय लुनायफ्राबो बर' आयजोफ्रा गाव गावसोरनो दाला गुबुननिफ्राइ लाबबाइ ओओम उभिंफोर दख'नाफोरखौबो मिचिनफोराव दानानै गानग्रा जाबाय ओह गोदोनिजों दानिजों सोलायबाय जुगा गोबां माखासे सोलायनायफोर नुनो मोनो गोदोनि दिनाव बर' आयजोफोरखौ खालि दख'नाज दख'नाफोरल' गान्नानै थानाय नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जुदा ड्रेसफोरबो गान्नानै थानाय जों नुयो संनाय खावनायनि बेलायावबो बिदिनो गोदोनि दिनाव बांसिन बर'फोरा मिथिंगायाव मोन्नाय बुस्थुफोरजोंनो संनानै जायोमोन मिथिंगायाव मोननाय ओह जेरै फिफां लाइफानि बेलायाव बिदिजोंनो बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायनानै ओह संनानै जायामोन ओह नाथाय दानिया हाथाइ बाजाराव मोन्नाय ओह फोरजोंनो संनानै जाग्रा जाबाय रेडिमेटफोरखौ बायनानै गोदोनि दिननिबायदि दानि ओह जुगाव बिदि नंलिया गोदोनिबादि थानायमोनब्ला दाबो जों गोबां मोजांसिन जाबोनाय नुनो मोनगौमोन गोदोनि बायदियैनो थायोमोनब्ला नाथाय दानियाव दा गोबां सोलायबाय गोदोनिफोराव बर' हारिफोरा खुन्दं आरिफोरखौबो हाथाइ बाजाराव बायनानै दायामोन गावसोरनो इन्दि एम्फौ फिनानै इन्दि एम्फौनि इन्दि खुन्दुं दिहुन्नानै इन्दि फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुन्नानै गावसोरनो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों गाब गायोमोन फिफां लाइफांनि बिलाइ बिगुरफोरखौ देग्लिनानै गाब गानानै खुन्दुं बानायोमोन गोबां रोखोम रोखोमनि खुन्दुफोर बानायोमोन बिसोरो गावसोरनि लुबैनायबायदि सि दायोमोन खस्थ' खस्थ'खालामनानैब्लाबो बिसोर हाथाइ बाजाराव बायनानै दायामोन गावसोरनि नांगौबायदियैखौ गावसोरनो खस्थ'खालामनानै दिहुननानै लायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदि नंलिया गासिखौबो गोरलैयैनो मोननो लुगैनायनि थाखाय बिसोरो उम हाथाइ बाजाराव बायग्रा जाबाय बयबो ओम आरो बर' हिन्जावफोरखौबो बांसिनखौनो जि जोम दानाय नुलिया ओम बायनानै मोननायखौसो गान्नाय नुनो मोन